मोसौखौ गिदिंदों मोसौ आमफ्राइ जों जिगाब दाना होयो दै दौवो मोसौनो आरो जोङो अमानो दाना होनाया अफ्रि गुन्दै सापट बेबायदि होयो जोङो अमानो जों अमाखौ अमायानो होनो जों एखौ नाम दिनाखै आर आमफ्राइ जोङो दाउ दाउआ दाउखौ दाउआनो होनो आरो आमफ्राइ जोङो दा आमफ्राइ माबाया दा माबायाव मोसौआथ' बगि दोनदों मोसौखौ जों नामखौ आरो दाउखौथ' दाउआनो होनो आरो अमाखौथ' अमायानो होनो दा जों बेफोरखौ सब जोथोन लानाया जोंनिया अमाया अफ्रिखौबो होयो दाना बायनानै होयो जोङो सापर आमफ्राइ माबानानै होयो गुन्दै एकदम सङै सङै होयो जोङो दा बेफोरजोंनो जों हात थासो फिनानै लादों र' दा दा अमाखौ आरो बोरमायाथ' बोरमा बोरमायाबो बोरमा गुफुर लादों बेफोरनो दं दा बोरमायाबो आरो आमफ्राइ दा दाउआबो दं हातथासो आमफ्राइ बोरमायाथ' माथामसो दं आरो मोसौआ माथामसो दङ जोंनिया दा अमायाथ' दस था दं दा दा बेफोरखौनो सब सामोल खालामनांगौ जोंहा बेफोरनोसै जोंनिया दा जोंहा मोसौखौ दोननाया गलि खानानै दोनदों दा मोजाङै दाना होनानै दोनो दा सानाव दर होयो जोङो हायाबाबो आमफ्राइ मोनायाव मोजांहाय आरामसे गुन्दै होनानै गन्द्रा दुमनानै दोनो जों दा आरामसे मोसौखो लानानै फैयो मोनाबा लाना फैबाय आमफ्राइ दा जा दा मोनायाव खाफैसिगोन आरामसे दोनसिगोन दा आमफ्राइ आरो अमायाबो गन्द्रा दं गन्द्रायाव मोजांहै दोनफैसिगोन आरामसे दा सानाव बायजोआव दिहुनबाय नालाय सब बेबायदिनो जोथोन लाहै लाहै दिनै जों सामोल खालामनानै जों दा जों दा माब्रैबा खालामगोन जों लायाबाबो जाया एफोरखो जोंफोर सब लाहै लाहै बिदिनो जोथोन खालाय खालाय लादो जोङो दे